आमचे संस्कृतींत लग्न म्हणल्यार लग्न थरलें म्हणल्यार किंवां ताच्या पयलीं व्हकल जी आसता ती आपली सगळी तयारी करता तातूंत चादरी भरता उश्याचीं कव्हरां करता तशेंच दाराचीं तोरणां विणटा तुवाले विणटा अशे वेग वेगळे प्रकारचे कपडे व्हकल तयार करता आनी आपल्या घरा म्हणचे न्हवऱ्यागेर घेवन वता